बैंक में जाते हैं तो पैसा नहीं निकलता है तो से अथि अंगूठा लगाते हैं जिनको पढ़े लिखे नही है तो उनको अंगूठा लगाते हैं जे पढ़े लिखे हैं उन साइन करते हैं नहीं फरम भरने आता है तो पढ़ने लिखने वाले आदमी फरम भर लेते हैं नहीं जिनको फरम भरने आता है त उ फरम दूसरे से भरवाते हैं जिनको अपना साइन करने आता है तो साइन कर लेते हैं बैंक जा कर सुविधा बहुत है अंगूठा लगाने वाला अंगूठा लगाते हैं साइन करने वाला आदमी साइन कर लेते हैं जिनको नहीं आता है उनको दूसरे से करवाते हैं जिनको आता है तो अपना साइन करते हैं जिनको नहीं आता है उ दूसरे से अंगूठा लगवाते हैं बैंक में जाने से बहुत अच्छे सुविधा है अपना लाइन में लग के पैसा निकालते हैं फारम भर कर जमा करते हैं तब पैसा लेते हैं तब आते हैं जिनको नहीं आता है तो अंगूठा लगाते हैं